اُتّر پردیش میں مختلف طرح كے مذاہب پائے جاتے ہیں جس میں تعظیم كیے جانے والے یا بڑے مذہبی پیشوا یا شخصیات ہندؤں كے مطابق ان كے مندروں میں عبادت كرنے والے پجاری كہلاتے ہیں اسی طرح مسلمان كے مسجدوں میں ان كی امامت كے لیے ایک امام متعین ہوتا ہے اسی طرح كرسچن یا یہودی وغیرہ ہیں ان كے یہاں چرچ میں جو بڑے شخصیات ہوتی ہے جو انہیں عبادت كا طریقہ سكھاتی ہے وہ پادری ہوتے ہیں اسی طرح یہودیوں میں جو انہیں ان كے عبادات كی طرف رغبت دلاتے ہیں ان كے ماننے والوں كو وہ راہب حضرات ہوتے ہیں